हा ड्रॉइंग माण्हुनि जे लाइ रोगन जो उपचार में फ़ाइदो हूंदो ई आहे ड्रॉइंग करण सां मन खे शांती ऐं सक़ुन मिलंदो आहे जेतिरी देरि ड्रॉइंग कंदा आहियूं ओतिरी देरि मन शांति हूंदो आहे ऐं परेशानियुनि ॾे ध्यानु न वेंदो आहे दिमाग़ी ताक़त वधंदी आहे ऐं ॿियनि कमनि में ॿियनि कमनि में बि मतिलबु अॻिते वधण जो असांखे प्रोत्साहन मिलंदो आहे और जेको मन अशांति हूंदो आहे ड्रॉइंग करण सां असांजे मन जी जेकी अशांती हूंदी आहे हो निकिरी वेंदी आहे और असां ड्रॉइंग कंदे टाइम उहो ई शइ उभारींदा आहियूं ड्रॉइंग करण में जेको असांजे मन जे अंदर जेकी बि ग़लति भावना हूंदी आहे उहो सभु मिटी वेंदी आहे और सुठी शयूं असां उन में उकेरंदा आहियूं और असांजे रोग प्रधिरोधक में खू ख़ूब हो बढ़िया रहंदो आहे उन जे लाइ